जैसा कि आप हम जानते हैं कि जो मोबाइल से तस्वीरें खीची जाती हैं या फिर कैमरा से तस्वीरें खीची जाती हैं बिना इडिट किए उसको लोग सोचते हैं वह अच्छा नहीं लगता वह रियेलटी नही आती और इसलिए लोग एडिट करते हैं एडिट करने से जैसे कोई ब्लैक पॉट स्पॉट है और कोई काला धब्बा है जो यह सब हटा दिया जाता है एडिट के माध्यम से और जैसा कि हम जानते हैं एक फोटोसॉफ है कम्प्यूटर का एप्लीकेशन जो कि बहुत अच्छा एडिटर के रूप में काम करता है और आजकल लोग मोबाइल में स्नैपचैट और वगैरह वगैरह एप्लीकेशन से फ़ोटो खींचते हैं जिससे कि अच्छा फ़ोटो आए और उससे एडिट भी कर देते हैं और विडियो जैसे रिकार्डिंग कर लिए कोई और उस विडियो को विडियो एडिटर के रूप में विडियो एडिटर के एप्लीकेशन से उसे फिल्टर करते हैं साफ करते हैं और काला छाया जैसे ब्लैक स्पॉट यह सब हटाते हैं तो फ़ोटो जो है पिक्चर अच्छा लगता है देखने में काफ़ी भावुकता होती है उसमें और जो कम्प्यूटर से फोटोसॉप से करते हैं उससे भी काफ़ी अच्छा फ़ोटो बनता है और विडिटो विडियो एडिटर एप्लीकेशन से तो विडियो एडिटिंग किया जाता है जिससे कि वीडियो अच्छा बने और काफ़ी अच्छा वीडियो तैयार हो